नमस्कार चाचा अरे चाचा कह रहे वह जो नयका यमना ब्रिज बना हुआ है ना वहाँ पर हमको जाना था दो दिन बाद तो कितना ले रहे हैं दो सौ के आस पास अच्छा चाचा दो दिन आप बाहर जाना था दो दिन के आस पास बाद में जाना था तो कुछ ठीक ठाक लगाते तो फिर चले जाते हम लोग आपसे ही दस बीस रुपये कम दे देंगे अच्छा तो कह रहे हैं जब तब हम परसों जाने के लिए सोच रहे हैं तो परसों आप खाली रहेंगे अच्छा तो हम नौ से दस बजे के आस पास जाना था हमको और यमुना ब्रिज के उस पार तक हमको जाना था तो पूरे का एक सौ अस्सी वस्सी के आस पास कर लेंगे ना आप एक सौ अस्सी के आस पास हो जाएगा अच्छा तो कब आप आएँगे चाचा तो ऐसा आओ सुबह ही जाना था हमको पूजा वूजा करवाना था तो सात वात बजे के आस पास अगर हो जाए तो आ जाईएगा और कह रहे थे कि हमको भी जाना है और हमारी माता श्री भी जाएँगी और दो लोग और हैं वे लोग भी जाएँगे तो सबका देख लीजिएगा मिला कर वही सात बजे के आस पास हम लोगों को निकालना था तो अगर हो पाए तो आप थोड़ा जल्दी आ जाईएगा चाचा ऑटो तो ऐसे भी लेकर ही जाते आप हम लोग चार लोग रहते तब भी दो लोग रहते तब भी ऑटो तो वैसे भी जाता है और रिजर्व करते तो किसी और को बिठाते नहीं तो चार लोग रहे का दिक्कत है अब हमेशा आप ही आप से लेकर जाते हैं आपको ही कहते हैं जब कहीं भी जाना पड़ता है आपके साथ ही जाते हैं तो कुछ देखिए कुछ करिए हो पाए अगर एक सौ सत्तर वत्तर के आस पास हो पाए तो बताईएगा तो चाचा कहे तो नहीं नहीं हमको लेकर भी आना होगा न आधा घंटा एक घंटा वहीं लगेगा तो भी बस वही एक घंटा के बाद आना पड़ेगा इसीलिए न कहे ठीक है ठीक है आप दूसरा काम कर लीजिएगा बस वही हमको सात बजे के आस पास हमारे घर पर आ जाईएगा और वही हम लोग साढ़े आठ वाठ नौ बजे के आस पास घर आ जाएँगे तो एक सौ सत्तर रुपये में हो जाएगा ना हाँ हाँ हाँ चलो वह आप देख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है वह देख लीजिए वह के लिए कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं नहीं चलिए चा तब ठीक है परसों सात वात बजे के आस पास आ जाईएगा हाँ ठीक हम आपको एक बार फ़ोन कर के बुला देंगे ठीक है चाचा ठीक है नमस्कार